हाँ हैलो क्या आप चिड़ियाघर से बात कर रहे हैं हाँ तो मैं यह कह रही थी कि आप चिड़ियाघर की देखभाल कैसे करते हो अच्छा अच्छा और चिड़ियाघर आप ये चिड़ियाघर टाइमिंग क्या है खुलने की बंद होने की अच्छा अच्छा ठीक है मैं अपने परिवार के साथ आऊंगी चिड़ियाघर विज़िट करने घूमने अच्छा अच्छा यह तो बहुत अच्छी बात है तो अब बहुत जल्द प्लैन बना रहे हैं पूरे फैमिली से साथ आएंगे बच्चों के साथ आएंगे घूमने एड्रेस बता सकते हो अच्छा तो सनडै का ऑफ रहता होगा अच्छा ठीक है तो हम सोमवार को आते हैं ठीक है फिर थैंक यू धन्यवाद